हूँ प्रणाम प्रणाम की की की कहने रहय अहाँके हुँ हूँ हुँ हुँ हुँ हूँ हँ तऽ असल बात छै जे अर्थव्यवस्था जे छै ने एखुनका से लचर होइके मुख्य कारण ई छै जे कि आयके श्रोत जे छै से घटि गेलइए बिहारके आयके श्रोत घटल छै आयके श्रोत जखने घटतइ तखने स्वाभाविक छै जे ओकर व्यवस्था जे छै से लचर भऽ जेतय स्वाभाविक छै ने आयके श्रोत जे छै से जेना देखियौ जे मने शराब शराब जे रहय शराबके बिक्री होइत रहय जे कारणसँ कि दिक्कत नहि होइत रहय आयके बढ़िआँ आमदनी रहय तऽ पूरा पूरा विंग जे रहय पूरा काम जे रहय ओहीसँ भए जाइत रहय एखन जे छै से एखन जे स्थिति छै से नहि छै हुँ हुँ हँ एक टा बात तऽ ई छै जरूर जे अइमे हँ हँ हँ आब तऽ स्वाभाविक छै ने देखियौ ओ जे कारणसँ सोचिके जे कयल गेलय ओ तऽ नहिये टा भए रहल छै से तऽ नहिये टा भए रहल छै हँ हँ ओ तऽ नहिये ने हेतय स्वाभाविक बात छै ने जे हरेक चीजके लेल ओकर ऑप्शन खोजय छै लोक आओर खोजि लै छै हमरा जे जँ व्यवसाय करनाइ छै टाका कमेनाइ छै तऽ पुलिसके तऽ लेल आब फायदाकारक भए गेलय ने आब पुलिसके लेल आब फायदाकारक एहन भए गेलय जे पहिने ओकरा भेटैत नहि रहय पैसा अइ मामिलामे आब एकर ई छै जे केओ भी पकड़ैतय एको टा बोतल पकड़लकइ तऽ पाँच हजार टाका हजार टाका ओकरा सँ वसुललकइ स्थिति तऽ ई छै स्थिति ई छै अर्थव्यवस्था तऽ छै गड़बड़ छै ओना की करबय हँ बिहारके हुँ हुँ हुँ शिक्षा जे छै से ओ स्थिति शिक्षोके स्थिति तऽ सएह छै शिक्षोके स्थिति तऽ सएह छै सबमे सुधार तऽ मने कहय लेल तऽ टीचर सगरे बहाल भए गेलय मगर व्यवस्थित ओ टीचर तऽ छै ने हुँ हुँ हुँ ईसब छै हँ ईसब सब टा व्यवस्था छै दिक्कत तऽ भइए रहल छै अर्थव्यवस्थाके तऽ यहए सब कारणसँ एना परेशानी छै ईसब जे होइत रहतइ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक ठीक छै